नमस्ते बताइए मैम क्या है आपका जी मैम आपको लोन मिलता है डाउन पेमेंट जितना मैम आप देना चाहेंगी आपका हो जाएगा आप आइए मैम लीजिए और मैम अलग अलग कम्पनी का भी लैपटॉप है तो जो मैम आप चाहेंगी तो मिल जाएगा आपको जी जी मैम जी मैम तो फिर जी मैम बोलिए मैम सुबह नौ बजे से शाम को आठ बजे तक मैम खुला रहता है

जी मैम जैसे आप पाँच हज़ार तक दे दीजिए दस हजार तक दे दीजिए मैम तो फिर आप ले सकती हैं मैम जितना मैम आप जैसे बनवाना चाहेंगी उतना कम से कम आपको लग जाएगा मैम और डिस्काउंट भी है मैम

मैम हो जाएगा जी मैम लोन पर भी हो जाएगा तो आपका आप जब भी आना चाहे मैम और जल्दी आ कर लीजिए मैम जी मैम तो जैसे मैम वन प्लस का है और मैम एप्पल का है जी मैम समसंग का है तो मैम आप जो चाहें वो ले सकती हैं जी मैम तो मैम आप आप मतलब मैम अपने जैसे अगल बगल को भी बताइएगा मैम कि ऑफर चल रहा है

जी मैम आप आइए मैम आपको मिलेगा दस पर्सेंट डिस्काउंट है मैम जी मैम तो आप सबको बताइए कि डिस्काउंट चल रहा है जिसको भी लैपटॉप लेना है मैम वो ले सकते हैं और डाउन पेमेंट मैम जितना मतलब जितना कम हो सकता है हम कर देंगे जी मैम और आपको जैसे कोई दिक्कत नहीं होगी जी मैम आपको सर्विस अच्छी से अच्छी सर्विस दी जाएगी मैम मैम आप जब मर्जी आपका आ जाइए नौ बजे से आठ बजे तक मेरा मैम खुला रहता है सॉप नमस्ते